छा मां गेटवे कस्टमर केयर सां थो ॻाल्हायां मूंखे हिकु कंप्लेन आहे जेके मूंखे तव्हांखे ॿुधाइणी आहे जीअं त मां एमेज़ॉन जे वेबसाइट हितां हिकु बैग बुक कई आहे पर मूंखे हुन बैग जो स्टेटस नथा ॿुधाइनि ऐं मुंहिंजा पैसा बि कटिजी विया आहिनि ऐं पोइ मां एमेज़ॉन कस्टमर केयर में फोन करे उन्हनि खे पंहिंजी रिक्वेस्ट ॿुधाई पर उहे मूंखे चवनि था की तव्हांजा न ई असांखे पैसा आयां आहिनि न ई तव्हांजो कुझु ऑर्डर आयो आहे हाणे हिन टाइम में मां छा कयां तव्हां मूंखे ॿुधायो छाकाणि त मुंहिंजे बैंक अकाउंट मां मुंहिंजो पैसा बि कटिजी विया आहिनि ऐं मुंहिंजे मोबाइल ते ॾेखारे थो की तव्हांजो ऑर्डर थी वियो आहे हिन हाल में मां छा करे सघंदो आहियां प्लीज़ गेटवे कस्टमर केयर तव्हां मूंखे ॿुधायो ऐं मां हुननि सां ॻाल्हाईंदे ॻाल्हाईंदे इहो बि हुननि खे चयो आहे की तव्हां मूंखे हुन जो सलूशन कढी ॾियो पर उहे इन ॻाल्हि खां इनकार करे रहिया आहिनि उहे चवनि था की तव्हां वञी गेटवे कंप्लेन ते कस्टमर केयर ते ॻाल्हाए पंहिंजी सलूशन ओ कंप्लेंट ॿुधायो त उहो तव्हांखे पंहिंजी सलूशन ॾींदा ऐं उहो तव्हांखे ॿुधाईंदा की तव्हांजा पैसा किथे अटकियलु आहिनि ऐं तव्हांखे प्रोडक्ट जी बि जानकारी ॾींदा उन्हनि वटि सभु कुझु आहे हिन करे मां तव्हांजे गेटवे कस्टमर केयर ते फोन कयो आहे ऐं मां मुंहिंजी गुज़ारिश इहा रहंदी की तव्हां मूंखे ॿुधायो की मुंहिंजी हिन कंप्लेन जो कीअं सलूशन निकिरे जल्द सां जल्द छाकाणि त मां बि परेशान थी रहियो आहियां छाकाणि मुंहिंजे मूंखे उहो प्रोडक्ट जल्दी खपे त तव्हां जल्दी ॾिसी मुंहिंजे हिन ॻाल्हि जो निवारण कयो प्लीस